नमस्कार दादा कैसे याद कर लिया दादा अच्छा कहाँ जाना है दादा अच्छा तो चलो ओ काहे से जाना है काहे से जाओगे आपका किराया हाँ किराया बस का बता दें कि सारी गाड़ियों का बता दें एक सौ नब्बे रुपये के आस पास लगेगा आपका ट्रेन का हाँ और बस का लगेगा तुम्हारा लभसम ढाई सौ के आस पास अगर हाँ और अगर आप फोर विलर से जाना चाहते हैं तो दो हज़ार के समथिंग बैठेगा आना जाना दो हज़ार रुपये आना जाना तुम्हारा बैठेगा फोर विलर से जी दादा और

हाँ ताज महल देखने जाना है यहाँ वहाँ टहलना है जैसेकि आगरा कैंट हो गया और आगरा ताज महल हो गया मधुनगर चौराहा हो गया उसके आगे निकल जाओ फिर वो गोल चौराहा पड़ता है और वहाँ पर कई जगहें हैं हाँ कई जगह है हाँ हाँ हाँ वहाँ कई जगह ऐसी हैं आपको देखने वाली जो बहुत ही अच्छी जगहें हैं हाँ तो आप जब चलना हो आपको तो बता दीजिएगा ठीक है तो कब कब तक चलना है

आज ही चलना है तो शाम को फिर तैयार हो जाइए चल देंगे ठीक है दादा शाम को तैयार हो जाइएगा हम चल देंगे क्योंकि इतने समय आज की डेट में तो फ्री ही हैं चल देंगे चल देंगे आज तो हम चलेंगे ना चलो चलो फिर शाम को फिर तैयार रहते हैं हाँ चलते हैं और कल सुबह फिर टहलते हैं वहाँ पर आगरा का ताज महल दिखाते हैं और मधुनगर चौराहा है आगरा करंट इस्टेशन देख लेना इसी बहाने देख लेंगे आप और कई जगाहें वहाँ पर हैं जो फेमस जगहें हैं दो तीन जगह है और भी दिखा देंगे सब कुछ दिखा देंगे वहाँ हाँ हाँ वही चीज़ हम दिखा देंगे आपको चलो फिर आते हैं शाम को चलते हैं